अपना भाषामे ओना मैथिली भाषा मीठा हिन्दी भाषा हमरा आरके नहि बोलय आबै छियै मैथिली भाषा नहि बोलि बोलि पाबै छियै हिन्दीओ नहि बोलि पाबै छियै नहि इंग्लिश बोलि पाबै छियै हम्मे अपना भाषा हर जगह जाइ छियै हर जगह बोलै छियै जे कनो भी जाइ छियै घूमय लेल तऽ कतनो बोलबम जाय या कतहु जाय या कतहु किछो भी देखै छियै अयोध्यामे या कतहु हर जगह अपने भाषा बोलै छियै नहि बोलि पाबै छियै मैथिली भाषा मीठापन तऽ छै बाँकी बोलि नहि पाबै छियै मैथिली भाषा नहि हिन्दी बोलि पाबै छियै नहि इंग्लिश बोलि पाबै छियै नहि एनुक्का भाषा दक्षिणा भाषा बोलि पाबै छियै अपना भाषा बोलै छियै ठेठीमे ई भाषा बोलि पाबै छियै हर जगह हर जगह मीठापन आबै छै हर जगहके भाषा मीठापन आबै छै अपना भाषामे बोलै छियै या कोनो जिला जाइ छियै बाबाधाम जाइ छियै सिहेंश्वर स्थान जाय तारा स्थान जाय या बासुकीनाथ जाय कुप्पा घाट जाय जहाँ भी जाइ छियै तहाँ अपने भाषामे बोलै छियै बुझै छियै मैथिली भाषा हिन्दीओ भाषा बुझै छियै इंग्लिशो हल्का फल्का बुझि जाइ छियै बोलि नहि पाबै छियै अपने भाषा बोलै छियै अपने भाषामे जे चलै छियै अपने भाषामे रहै छियै ठीक छै आओर जे छै दोसर भाषा नहि बोलि पाबै छियै अपने भाषामे केन्नो जाइ छियै घूमय फिरय लेल बाहर जाइ छियै बाहर तऽ उतना दूर तक नहि जाइ छियै अपने बिहार भरिमे मनिहारी जे जाइ छियै घूमय लेल मङ्गल घाट जाइ छियै ओन्नऽ घूमय लेल बाबोधाम चलि जाइ छियै मोबाइलोमे देखै छियै भाषा बुझै छियै मगर बोलि नहि पाबै छियै ने हिन्दी बोलि पाबै छियै ने इंग्लिश बोलि पाबै छियै केवल समझि जाइ छियै अपना भाषा हर जगह हर जगहके बोलै छियै हर जगह रहै छियै हर जगह जाइ आबै छियै ओकर बाद जे छै से बाल बच्चाके छै से निगरानीमे रहै छियै ओतय पतिके निगरानीमे रहै छियै सभठाम जेबो करै छियै देखबो करै छियै मोबाइलोमे देखै छियै आब सालमे एक बेर दू बेर घूमैओ लेल कमसँ कम घूमैओ लेल जाइ छियै हर जगह बासुकीनाथ बाबाधाम अयोध्या एक बेर सालमे एहि साल एतय गेलहुँ ओहि साल ओतय गेलहुँ कुप्पा घाट ओतय सभ जाइ छियै देखय लेल सालमे दूओ बेर एक्को बेर गेल चलि जाइ छियै नहि ककरो मैथिली भाषा अबै छै तऽ ओतहु मने नहि आबय लेल ओनुका भाषा बोलि सकै छियै हल्का फल्का बोलै छियै ओतना नहि बोलि पाबै छियै हमरा आरके तऽ कनि टा भए गेलै लूज ओहि लेल ओतना नहि समझि पाबै छियै नहि बोललो नहि होइ छै अपने भाषामे जाइ छियै अपने भाषामे आबै छियै अपने भाषामे रहै छियै हमसभ दूर दूरके सभकिछु देखै छियै सीरियल देखै छियै कभी कभार बालो बच्चा देखै छै अपनो देखै छियै ओहिसँ की होइ छै कनि टा मनोरञ्जन पास होइ छै